हलो हा केरु था ॻाल्हायो अच्छा असांजे हिते महाराष्ट्र में सुठियूं सुठियूं खाधे जी शयूं ठहंदी आहिनि तव्हां छा खाइणु चाहींदव अच्छा हिकु त मिसल पाव ठहंदी आहे महाराष्ट्र में ॿियो वड़ा पाव ऐं पोहा ठहंदा आहिनि ऐं ॿियूं बि घणी शयूं ठहंदी आहिनि न न मीडियम ठाहींदा आहियूं तिखा बि ऐं थोरो मिठासि बि हूंदो आहे पर खाइण में टेस्टी लॻंदा आहिनि हा उहा त मिसल त तिखी बि ठह तिखी ठहंदी तॾहिं त टेस्टी लॻंदी न खाइण में हा हा उहो खाइण में टेस्टी लॻंदो आहे न जाम ठाहे बि ॾींदा आहियूं मिठी बि थोरी ठाहींदा आहियूं मिठी बि ठाहींदा आहियूं हा कंहिंखे तिखो लॻे त हुनखां गॾु मिठी मिलाए करे खाई सघंदो आहे हिते सिंधी सिंधी खाधनि में जेकॾहिं खाइणु चाहियो त दाल पकवान मिलंदो आहे साउथ इंडियन खपेव त डोसो मिलंदो आहे मेदू वड़ा मिलंदा आहिनि इडली सांभर मिलंदो आहे खाधे जी शयूं त जाम सुठियूं आहिनि बिह जी टिकी मिलंदी आहे मिर्च जा पकोड़ा मिलंदा आहिनि सन्हा पकोड़ा मिल

जी जी हा उहा बि मिली सघंदी अथव जी जी हा हा हुन सां गॾु नारेल जी चटणी सुठी लॻंदी आहे ओके जी जी हा सभु कंहिं जो ठाहिण जो तरीक़ो पंहिंजो आहे सिंधीनि जो अलॻि त महाराष्ट्रनि जो अलॻि पर खाइण में तव्हां खाई ॾिसंदव त टेस्टी टेस्टी लॻंदव जी जी हा ॿियो ॿुधायो छा खाइणु चाहींदव त हुनजो ॿुधायां ब्रैड रोल मिलंदा आहिनि ब्रैड सैंडविच मिलंदी आहे चीज़ रोल मिलंदा आहिनि सिंधी कोकी मिलंदी आहे कोकी ओ हा दाल मूंगनि सां खाओ हा जाम सुठी लॻंदी आहे तिखी बि त थोरी फिकी बि जीअं तव्हांखे खपे हुनजे हिसाब सां ठाहे ॾींदासीं जी जी ओके ओके ठीकु आहे